जों जोंनि आलासिफोरखौ गोबां मोजाङैनो बरायो गिबियाव जों आलासि फैनायखौहाय दै होयो जाहाथे बिसोरो लामायाव मेंनानै फैयो दै गांबोयो ओंखायनो जोङो सिगां दै होयो आरो बिनि उनाव साहा आरो माबाफोर जाग्रा जामुं दंब्ला होयो स' बिनि बिनि उनाव जोङो ओंखाम आरो लोगोसे बायदिसिना ओंख्रि बेफोरखौ होयो जों बांसिन आलासिफोरनो दालि एबा दाउ अमा ना बेफोरखौ बांसिन संनो मोजां मोनो आङो जोंनि आलासि फैयोब्ला दाउजों खुम्ब्राजों एबा दाउजों अनद्लाजों आरो नारजि अमा एबा नारजि नारजि